हून तुसें तुसेंगी सनाह्गे अस कि पानी दा इस्तेमाल कुत्थै होऐ जंदा ऐ तां एह् तां हर इक दी कि पता कि पानी इक बड़ी गै पानी जरूरी चीज़ ऐ पानी दा इस्तमाल हर चीज कन्नै होऐ जंदा ऐ अगर तुस न्हानें ते पानी दे बगैर कि'यां न्हाना दस्सो तुस न्हाना न्हाने आस्तै बी पानी दा यूज करना सब्ज़ी बनानी ओह्दे आस्तै बी पानी दा यूज करना होर बी कोई कपड़े धोने ओह्दे आस्तै बी पानी दा यूज करना जिन्ना बी कम्म करना जिन्नी बी होऐ ते पानी दी जरूरत बड़ी गै होंदी ऐ पानी चाहिदा गै चाहिदा होंदा हर जगह् पानी दी जरूरत ऐ सब्ज़ी बनानी तुसै होर किश करना ओह् न्हाना धोना सब्ज़ी बनानी कपड़े धोने ओह्दे सारें आस्तै जरूरत पौंदी ऐ पानी दी होर पानी इक बड़ी गै कीमती ऐ खासकर पीने आस्तै आदमी दी इयां बी पानी पीना पौंदा पानी दे बगैर आदमी जिंदा नेई रेही सकदा पानी जेह्ड़ा ओह् बड़ा जरूरी ऐ होर पानी जेह्ड़ा ओह् बड़ा जरूरी ऐ क्या इंसान ऐ क्या जानवर ऐ क्या पक्षी ऐ जेह्ड़ी बी जिन्नी बी चीज जिंदा चीज रौंह्दी ऐ ओह् पानी पींदी ऐ क्या तुस कुत्ता दिक्खी लैओ ओह् बी पानी पींदा शेर दिक्खी लैओ ओह् बी पानी पींदा इंसान ओह् बी पानी पींदा बिल्ली होई ओह् बी पानी पींदा सप्प आई गेआ ओह् बी पानी पींदा होर जिन्नियां बी चीज़ां न सारियां चीज़ां पानी पींदियां पानी जेह्ड़ा एह् ऐ बड़ा गै जरूरी होंदा ऐ होर इस्तमाल करने आस्तै पानी दी बड़ी बड़ी जरूरत पौंदी हर चीज आस्तै पानी इस्तेमाल करना पौंदा होर अस अगर तुसें खेत च जाना सब्ज़ी लानी होर बी कोई सब्ज़ी लानी होऐ खेत च पानी जाना खेत च पानी सुट्टना पानी लाना ओह् जिमीं जेह्ड़ी निग्गर होई दी होऐ ओह् पुल्ली होई जंदी पानी दे कारण अगर अगर बरखा नी ब'रै अगर साढ़ै जियां समझी लैओ कि जियां बरखा नेईं ब'रै तां पानी नी होऐ तां मुश्कल बनी जंदी जे फल फरूट जेह्ड़ा सब्ज़ी फल फरूट आस्तै बी जरूरत ऐ भाएं इक बरखा होऐ इस उस बेल्लै बूह्टें उप्पर फल लगदा अगर छड़ी धुप्प होऐ बरखा ब'रै नी पानी होऐ नी तां बूह्टे जली जंदे न पानी दी हर जगह् जरूरत ऐ पानी इक जिंदगी आस्तै मेन होंदा ऐ पानी पानी पीना अगर बंदे गी दो दिन रुट्टी नी थ्होऐ ते बंदा साह्री सकदा पर आदमी गी दस मैंट बी त्रेहाए दा अगर पानी नी थ्होऐ ते बंदा बड़ा मुश्कल होई जंदा रैह्ना बगैर पानी दे पानी जेह्ड़ा बोह्त ही जरूरी होंदा ऐ पानी जियां गल्ल करो तुस अस निक्की नेही अंग्जैंपल लेइयै चलगे कपड़े धोने अगर कपड़े चेंज करने कपड़े नमें लाने ते ओह् कपड़े धोने पर कि'यां धोने अगर पानी नी होग अगर पानी होग ऐ एह्दे आस्तै गै पानी दा इस्तेमाल कीता जंदा होर पानी जेह्ड़ा ओह् बड़ा गै जरूरी ऐ पानी तुस जिन्ना पानी बचाइयै चलना चाहिदा ऐ जिन्ना पानी ज्यादा होऐ उन्ना अच्छा रौंह्दा होर इ'यै फायदा ऐ पानी का पानी दे बोह्त जरूरी होंदा जियां तुस न्हाना होऐ सब्जी बनानी होऐ कपड़े धोने होन होर बी जिन्ने बी कम्म करने ओह् पानी जरूरत होंदी